जी नमस्ते हाँ मैम बताइए जी मैम चल देंगे बताइए मैम मैम आपको कहाँ से लेना पड़ेगा अच्छा प्रतापगढ़ से आपको चन्द्रशेखर आज़ाद पार्क घूमने जाना है मैम उसका किराया तो मैम पड़ेगा आपको छह सौ रुपया पड़ेगा मैम हमको पूरा मतलब बता दीजिए आप कहाँ कहाँ जाएँगी तो उसी के हिसाब से मैम फिर मैं आपको परफ़ेक्ट बता दूँ मैम कितने पैसे लग जाएँगे क्या होगा जी जी जी मैम कुल मिलाकर मतलब मैम आप मतलब कहने का मेरा मतलब है आप दिन में ही मतलब सब जगह घूमेंगी कि कुछ एक दो दिन का टाइम लेकर घूमेंगी जी मैम चल देंगे मैं भी तो खाली था अभी ठीक है मैम तो बता दीजिए कब आना है मैं पैसा बता दे रहा मैम कम से कम मैम चार पाँच दिन का मैम साढ़े चार से पाँच हज़ार रुपये का खर्चा है मैम एक एक दिन में मैम नहीं चार पाँच दिन में आपने बोला ना मैम एक दिन यहाँ जाएँगी एक दिन वहाँ जाएँगी ऐसे करके तीन चार दिन आप घूमेंगी ना मैम जी क्यों नहीं आ जाऊँगा मैम जी हमारा घर तो पड़ता है आपके प्रतापगढ़ से थोड़ा बीस किलोमीटर पहले ही पड़ता है हमारा घर पड़ता है सुराउँ

जी जी नहीं कोई दिक्कत नहीं जी नहीं मैम बच्चों को पैसे की बात नहीं है आप बस हमको बता दिए हैं कि हमको इतने दिन घूमना है हमने आपको बता दिया आपको समझ में आए तो बताइए फिर आगे हम भाई आप बात करें हमको भी मतलब एक दो लोगों को हमें हमको भी जानकारी ले लें कि कितना पैसा लेना चाहिए कि कितना ठीक रहेगा कितना नहीं वह तो मैंने आपको अपने हिसाब से बता दिया जितना मैं घूमा हूँ अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ जो लगेगा अब आप भी पता कर लीजिए एकाध जगह एकाध ड्राइवर से आपके पास नम्बर हो मैं भी एक दो लोगों से पता कर लूँ तो आपका भी नुसकान न हो कहने का मतलब मेरा भी नुकसान न हो दोनों लोगों का परेशान न हो पैसा न लगे ज़्यादा मेरे कहने का यह मतलब है जी मैम नम्बर तो मैम मैं मैम हम जानते होंगे फेस टू तो जानते होंगे बट मैम मेरा नम्बर मोबाइल खो गया था तो मैं दूसरी मतलब अपनी सिम दूसरा फो दूसरा फ़ोन लिया हूँ तो उसमे लगाया तो नम्बर वग़ैरह सेव नहीं है मैम अब ऐसे मैम मैं कैसे बता दूँ पहचान रहा हूँ कि नहीं तो मैम कहने का मतलब यह बस आप आप भी एक दो जगह पता कर लो मैं बता दिया मैम चार से पाँच हज़ार के बीच में पैसे लगेंगे आप धन्य